सुखपुर मे चैतमनी इसकुल छै लोअर स्कूल छै संस्कृत इसकुल छै और अनुसूचित जाति इसकुल छै प्लस टू उच्च मध्य विद्यालय इसकुल छै जे इसकुल बढ़िऑं छै सब सऽ बढ़िऑं हमरा इसकुल प्लस टू उच्च मध्य विद्यालय लागै छै तकर बाद अनुसूचित जाति तकर बाद चैतमनी सब सऽ ज्यदा चैतमनी लागै छै जे बढिया सऽ फूल लागल छै साफ सफाइ होइ छै बहुत सुन्दर छै ढेरी सर छै ढेरी मैडम छै समय सऽ पढाबै छै समय सऽ प्रार्थनो होइ छै जे बच्चा समय सऽ नहि आबै छै ओकरा नहि दै छै इसकुल घुसै लऽ जे बच्चा समय सऽ आबै छै इसकुलमे प्रार्थनो होइ छै हाजरी पुकारै छै तब बढ़िऑं सऽ पढ़ाई होइ छै जे बच्चा नहि समझै छै ओकरा फेर सऽ समझाबै छै प्लस टू उच्च विद्यालय इसकुल बहुत नीक छै जाहि स्कूलमे बढ़िऑं देखैयोमे छै बढिऑं सुख सुविधा सब छै बढिऑं सऽ सब रहै छै सब किछु छै बढ़िऑं इसकुलमे सब ओहि इसकुलमे बढिऑं सऽ सब खाना मिलै छै इसकुलमे समय सकल जे सब खाना रहै छै सब खाना मिलै छै